जी हाँ हमारे इस्कूल में लाइब्री थी और हमारे इस जो लाइब्रेरी थी उसमें सारी प्रकार की बुकें रखी थीं और हम पढ़ने भी जाते थे और हमको पढ़ने पढ़ाई में बहुत अच्छी लगती थी वो बुकें के वो बहुत सारी थीं जैसे हिन्दी जोक्स वाली जोक्स वाली हिंदी और राजनीतिक अर्थशास्त्र भूगोल भूगोल और समाज शास्त्र सभी प्रकार की बुकें थीं वहाँ पर और मैंने बचपन से पढ़ना बहुत अच्छा लगता था तो लाइब्रेरी में मैंने ज़्यादातर जोक्स की बुकें पढ़ी हैं और जिससे मुझे बहुत ही हँसी आती थी उसको जोक्स को पढ़ने में और मुझे बहुत ही मन होता था उनको पढ़ने में और मैं पढ़ती भी थी और कहानी भी पढ़ती थी मैं कहानियों में भी बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आती थी कहानी जोक्स मुहावरे लोकायतियाँ वाक्यांश बहुत सी रिलेटेड मैंने बहुत पढ़ा है और मुझे बहुत पढ़न मुझे पढ़ना बहुत अच्छा था लाइब्रेरी से बुक तो मैं एक दो घंटे बैठ कर पढ़ती थी और एक एक बुक पढ़ती थी फिर उसके रिलेटेड मुझे और भी बुक पढ़ने का शौक़ था जैसे समाजशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र हिंदी गणित विज्ञान भूगोल सामाजिक विज्ञान तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं लाइब्रेरी में जाकर कर यही पढ़ती थी ज़्यादातर जोक्स के बारे में